میرے خیال میں ڈانس ایک ایسی فنی اور جسمانی سرگرمی ہے جو لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی زبردست طاقت رکھتی ہے جب مختلف پس منظر زبانوں اور ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے افراد مل کر رقص کرتے ہیں تو ان کے درمیان فاصلے کم ہو جاتے ہیں ڈانس ایک ایسی زبان ہے جسے سمجھنے کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی یہ جذبات ہے ہم ہم ہانگی اور تعلقات کا اظہار ہے ڈانس کے ذریعے لوگ نہ صرف اپنی ثقافت کو مناتے ہیں بلکہ دوسروں کی ثقافت کو بھی سیکھنے اور قبول کرنے کا موقع پاتے ہیں کسی کمیونٹی میں اگر ڈانس کی محفل منعقد ہو تو اس میں ہر عمر ہر نسل اور ہر طبقے کے لوگ شرکت کر سکتے ہیں جس سے ایک مشترکہ خوشی ہوتی ہے خوشی ہوتی ہے اور مزید یہ ہے کہ ڈانس کی تقریبات لوگوں کو سماجی میل جول کا موقع فراہم کرتے ہیں جس سے تنہائی میں مبتلا افراد بھی اپنے آپ کو معاشقے کا حصہ محسوس کرتی ہیں اس طرح ڈانس نہ صرف ایک فن ہے بلکہ ایک طاقت ور ذریعہ ہے لوگوں کو جوڑنے دلوں کو ملانے اور ایک مضبوط کیمیونٹی بنانے کا